मुझे सबसे ज़्यादा गोल्ड मछली पसंद हैं और वह मछली मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है सेलमन मछली भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है लोग सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से खाना पसंद करते है सेलमन मछली को क्योंकि वह मछली खाने से उन्हें भरपूर मात्रा में पोशक तत्व मिलते हैं